साढ़े मतलब कि इंडिया च साढ़े जम्मू जम्मू स्टेट जम्मू साम्बा डिस्ट्रिक च मतलब नौकरियां अज्ज दे टैम ते ऐ निं ऐ सरकारी बी है निं ते प्राईवेट बी है निं मतलब बच्चे इ'न्ने जैदा ओह् ऐ कि पढ़ाई ते होआ दी पर स्किलस है निं कुछ ओह् है निं कि प्राइवेट नौकरी बी है निं ऐ साढ़े इ'न्नी ओह् केह् अगर स्किलस होवै ते प्राइवेट नौकरी बी दिंदे ते अस सिर्फ रट्टा मारी मारियै पास होन्ने ऐ ते पढ़ने च मतलब कुछ ऐसा है निं ऐ कि स्किलस निं ऐ ओह् मिलदे निं ओह् जौह्दे कन्नै अस ओह् करें इंडियां च साढ़े इद्धर देश च देश च जां स्टेट च डिस्ट्रिक्ट च इ'न्नी बेरोजगारी ऐ कि जि'न्न बी ग्रैजुेशन कीती दी हौवै जां बी ए कीती होग उन्न उन्न बी ध्याड़ियां लाने पौंदियां ते साढ़े जम्मू साढ़े जम्मू जां इत्थै पता ते ऐ किन्नी पूरे दिन मजदूरी करनी तां बी इक पंज सौ रपेआ थोंह्दा ध्याड़ी पंज सौ रपेऽ च अजकल्ल केह् चलदा इ'यै कि साढ़े जम्मू च पढ़े दे बच्चे इ'न्ने जैदा पढ़दे बी ऐ पढ़ियै बी बेरोजगार न कि जे स्किलस है निं ऐ अगर स्किलस हौवै ते जाब लग्गै कोई सरकारी नौकरी ते है निं ऐ ते होर साढ़े बाकी स्टेटें आह्ले लेखां जम्मू च इ'न्नी जैदा ओह् बी है निं प्राइवेट जाब बी है निं प्राइवेट बी है निं आई जाइयै मजदूरी करदे साढ़े जम्मू दे लोक जम्मू दे लोक होर कोई ऐसा होग जेह्ड़ा बड़ा मलाज्म होग ते जेह्दे बच्चे नौकर होग ते होर साढ़े निक्के स्कूलें च गै बच्चे पढ़दे क्योंकि इत्थै इ'न्नी स्कूलें च इ'न्नी फैस्लिटी होंदी निं ऐ कि अस इ'न्ने जैदा मां प्योऽ इ'न्ना जैदा कमाई बी निं सकदे कि जौह्दे कन्नै साढ़े बच्चे बड्डे बड्डे स्कूलें च पढ़ै क्योंकि जेह्ड़ा ध्याड़ीदार होंदा उस्सी कि'न्नी ध्याड़ी थोंह्दी सिर्फ पंज सौ पंज सौ रपेआ थोह्नी सिर्फ चार सौ तिन्न सौ इ'न्नी गै थोंह्दी मजदूरी करियै ते इ'दे कन्नै बच्चे कि'न्ने गै मतलब कोई बच्चे कन्नै अपने ते इ'दी बजह कन्नै बी जेह्ड़े बेरोजगार न ते होर साढ़े मतलब अज्ज दा कांपटिश्न च निं बड़ा इ'न्ने जैदा चैलेंज पूरे करने पौंदे न जाब आस्तै इ'न्नी जैदा लड़ाई अपने आप कन्नै बी लड़ने पौंदी कि इ'न्नी जैदा जाब आस्तै तक्के खाने पौंदे कि बच्चे ने बी ए कीती दी होवै जां पी ऐच्च डी पी ऐच्च डी करियै बी साढ़े जम्मू साढ़े देश दे च जम्मू दे लोक बेल्ले फिरदे ध्याड़ियां लांदे ऐ कि इ'न्नी जैदा स्किलस प्रवाइड निं होंदे ते फिर नौकरी कि'यां मिलनी ते होर बेरोजगारी ते इसलै जम्मू च बड़ी ऐ मतलब सौ बिच्चा कोई सत्तर अस्सी प्रसैंट ते बेरोजगारी ऐ ना ते कोई दस प्रसैंट होग जिं'दी जाब होग ते बाकी सारे इ'यां फिरदे ते होर स्कूल इ'न्नी पढ़ाई पढ़ाई च बी इ'न्नी ओह् है निं खाल्ली रट्टा मारी मारी पास होना ओह्दे च कि'न्नी कि'न्नी गै नालेज होनी ते कन्नै साढ़े जम्मू च साढ़े बच्चे इन्ने गरीब होंदे कि जेह्ड़े अपने कोई नौकरी बी नेईं करी सकदे आपूं होर अपने बच्चें गी कोई कोचिंग बी ऐनी देई सकदे स्हेई कि जेह्दे कन्नै बच्चे गी पूरी ट्रेनिंग होवै किसी बी चीज दी एह्बी ऐनी करी सकदे साढ़े मतलब इ'न्नी जैदा बेरोजगारी ऐ साढ़े जम्मू च कि कुछ बी अगर अगर कोई बी कम्म करना होऐ ते ओह्दे च कोई ध्याड़ी नेईं लभदी अगर बंदा बडलै कोला लेइयै शामीं तक्कर कम्म करदा ते ओह्दे च कुछ बी निं लभदा कि इ'न्नी बेरोजगारी ऐ ते अज्ज दे टाइम दे इ'न्ने अपने आप कन्नै इ'न्ने चैलेंज होई गेदे कि कम्पिटिशन बड़ा ऐ कम्पिटिशन इ'न्ना जैदा कि जित्थै गरीब दा बच्चा पढ़ा दा होग सरकारी स्कूलें च उन्न किन्ना गै पढ़ियै कि'न्नी गै कोचिंग लेइयै ओह् करना ऐ त्यार होना अपने आपकि'न्ना गै करना ऐ कि बड्डे बड्डे लोकें दे बच्चे होंदे ओह् कोचिंग लेइयै मतलब अपने इ'न्ने ट्रेन होई जंदे कि जेह्ड़ा गरीब बच्चा होंदा उ'नें गी बी नौकरी करने दा मौका निं मिलदा कि साढ़े मतलब नौकरी ते रेही निं ना हून सरकारी प्राईवेट बी ओह् बी साढ़े जम्मू च बड़ी घट्ट प्राइवेट जाब बी एह्दी बजह कन्नै एह् ऐ कि साढ़े बेरोजगारी कन्नै बड़ी गरीबी मतलब आई आई सकदी ऐ जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होऐ ओह् बी घर बैठे दे कि जाब निं मिला दी जाब निं मिला दी होर हर इक जाब लैने बास्तै चाहिदी नालेज ते ओह् साढ़े बच्चें गी मिलदी निं क्योंकि निक्के स्कूल पढ़े दे होंदे ते आंदा इ'न्ना कुछ आंदा बी है निं रट्टे रूट्टे मारियै अग्गें पास होंदे उ'दी बजह कन्नै बड़े बेरोजगार होई जंदे साढ़े साढ़े बच्चे जेह्दे कन्नै सानूं जाब बगैरा कुछ बी प्रोवाइड नेईं होंदा ऐ ते होर मां प्योऽ बी बचैरे बी केह् करन कि'न्ने चिर ध्याड़ियां लाइयै अपने बच्चे पढ़ान ते ओह् दी बजह कन्नै बी साढ़े इ'न्नी जैदा तकलीफें दा मुश्कलें दा सामना करने पौंदा इ'न्ने जैदा चैलेंज करियै फिर कुतै अगर जाब मिली बी जाह्ग ते फिर बी मतलब साढ़े साढ़े जम्मू च ऐसा ओह् ऐ साढ़ी स्टेट च कि जि'न्ने मर्जी पढ़ लैओ फिर बी फिर बी बच्चे जां कोई बी होग अज्ज दी बाइस ऐ सोचदी कि प्राइवेट गै नौकरी मिली जा सरकारी नेईं ऐ निं वकैंसियां निं इ'न्नी जैदा अगर होग बी ते हाई कास्ट आस्तै होंदियां हियां लोह् आस्तै ओह् बी घट्ट होंदियां ते जेह्ड़े बड्डे लोक होंदे पैसे पूसे देइयै होई बी जंदे न नौकर ते जेह्ड़ा गरीब गरीब बंदा होंदा बचैरा जंदा फस्सी उस्सी नेईं थोंह्दी नौकरी ते ओह् दी बजह कन्नै बी बड़े ओह् होंदा ओह् दी बजह कन्नै बी बड़ा मुश्कल होंदी ऐ इक गरीब बच्चे गी ते कन्नै साढ़े साढ़े इद्धरा दे लोक साढ़े बच्चें गी बड़ा घट्ट बड़ा घट्ट पढ़ांदे कुड़ियें गी पढ़ांदे गै नेईं ना मुड़े गी पढ़ाग बाह्रमीं पास करने बाद खर्चा निं पूरा होंदा ते कुड़ियें गी बड़ा घट्ट पढ़ांदे कोई सौ बिच्चा कोई चालीं प्रसैंट कुड़ियां होंदियां जेह्ड़ियां पढ़ा दियां होंदियां शैल ओह् बाकी ते मां प्योऽ पढ़ांदे निं खर्चा निं होंदा पूरा ते ओह् दी बजह कन्नै कि पढ़ी बी लैग तां बी केह्ड़ी जाब मिली जंदी ऐ तां बी जाब बड़ी मुश्कल कन्नै मिलदी ऐ ते असें मतलब असें एह् करना चाहिदा कि हर साढ़े इद्धर जम्मू च बी कोई नौकरी मिलै जां कुछ जाब दा ओह् होऐ जेह्दे कन्नै जां जेह्दे कन्नै सा साढ़े लोक थोह्ड़े उप्पर आह्न कि ओह् है जाब मिलै सारें गी ते बड़ी मुश्कलां बी बेरोजगारी ते इ'न्नी ऐ निं इन्नी मुश्कलें दा सामना करियै फिर कुतै अगर जाब मिली बी जाह्ग नौकरी मिली बी जाह्ग ते केईं होंदे कि हां ते ते जाब बगैरा तुप्पने च बड़ी मुश्कलें दा सामना करने पौंदा ऐ